मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आर्ट गैलरियाँ संग्राहलय जो राज्य की कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करते हैं जबलपुर जबलपुर में संगमरमर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में बनाई जाती हैं और वहाँ पर संगमरमर की बहुत बड़ी चट्टानें निकलती हैं जिससे की भगवान की कई प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है जोकि बहुत ही संग अच्छा है और भोपाल में संग्रहालय बनाया गया है जोकि कलात्मक दृष्टि से विरासत को प्रदर्शित कर सकता है और दर्शाता है हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ही कलाकृतियाँ जो हैं बनाई गईं हैं और उनको सहेज कर रखा गया गया है बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो संग्राहालय में बनाकर अच्छे से सजाकर रखी गईं हैं और हमारी विरासत को अच्छी तरह से रखा गया है जिससे की आनेवाली हमारी जो पीढ़ी है वो हमारे विरा विरासत को इतिहास को जान सके देख सके क्योंकि इतिहास में बहुत सारे ऐसे मूर्तियाँ हैं और स्तूप हैं जोकि हमें बहुत सारे ज्ञान और ज्ञान की बातें बताते हैं